गांवगिऱ्या वाठारांनी शेताक खूबशां आव्हानांक सामना करचो पडटा जशें हवामानाक बदल पावस केन्नाय पडटा ताका लागून शेतकाराचें पिकांचें खूबशें लूकसाण जाता जेन्ना पडपाक जाय तेन्ना पडना आनी जेन्ना पडपाक नाका आसता तेन्ना पडटा आनी शेतकारांचें पीक पिकाचें खूब लुकसाण जाता तशेंच तांकां तंत्रीक मदत मजत मेळना शेतकारांक त्या तंत्रीक तंत्रीक जी सुविधा आसता तांची जाण आसना आनी तांकां प्रशिक्षण सुद्दां मेळना ताका लागून ते तांचो लाव घेवपाक शकनात शेतकारांक तांच्या शेतांत जीं जीं उपकरणां लागतात तांच्या बद्दल कोणें तरी येवन प्रशिक्षण दिवपाक जाय जेणे करून ते ताजो लाव घेवन तांची पिकावळ वाडोवंक शकतात आनी तांकां आर्थीक आदार सुद्दां दिवपाक जाय जशें जेन्ना कसलेंय नेच्युरल संकट येता जशें की पुर ना जाल्यार उदक कमी जावन तांचें पीक मरतात तेन्ना शेतकारांक आर्थीक मदत दिवपाकच जाय कित्याक ताणी तांचें पीक तयार करपाक खूब कश्ट घेतिल्ले आसतात आनी जेन्ना तांकां असो आर्थीक आदार मेळना तेन्ना ते मागीर आपल्या जिवाचें बरें वायट करून घेतात